عموماً میں کسی طرح کے توہمات پر یقین نہیں رکھتا ہوں لیکن ہمارے علاقے کے لوگ جوکہ شہری ہیں وہ کچھ توہمات پر یقین رکھتے ہیں جیسے کبھی کبھار دیہاتی زندگی کو زندگی کی آئیڈیالوجی کے طور پر دیکھتے ہیں جو پرمپرا کار مضبوط معاشرتی بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے دیہاتوں کی مضبوط معاشرتی بنیادوں کو شہری علاقوں کے لوگ کئی بار غلط سمجھتے ہیں اور ان کے خود کو ترقی پذیر معاشرت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے شہری علاقہ کے لوگ اکثر ترقی اور پیشہ ورانہ تربیت کی ترجیح دیتے ہیں جبکہ دیہاتوں میں زیادہ آخری زندگی کا انداز دیکھا جاتا ہے بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ دیہات میں کام کرنا زیادہ مشقت آور ہوتا ہے جبکہ شہر میں مزدوری کرنا آسان ہوتا ہے